कीटनाषक मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि हम ही लोग बर्बाद कर रहे हैं हम लोग अपने ही खेत में बहुत सारे प्रकार की दवाएँ डाल रहे हैं और खाद डाल रहे हैं जैसे कि